हां सांग हांव आसा बरो तूं केन्ना येता हांगा दिवार म्हाका मेळपाक हय ते मात खरें हां किदें हांगा आमी आमी दिवार आसात पळय न्ही तें आमकां आमचें इंडपॅन्डन्स सामकें दवरपाक आवडटा म्हणू आमी आमी एक पूल बांदपाचें आसा पळय तें आमी हाजें हाचो फुडाकार केन्नाच घेऊंक ना पूल हाडपा खातीरचो पूण हांगा हाय तें मात यें त्रास जाता यें फॅरीबोटीचो हय मात मात खरें आतां दोन दोन सायडिंतल्यान दिवाराचें दोन सायडिंतल्यान एक आनी एक फॅरिबोट आसता तूं कशें येता स्कुटर बायक गाडी कशें फॅरिबोटीचो मात त्रास जाता किद्याक की आतां तूं म्हणटा तशें गाडयो खूब जाल्यां न्ही तें आतां सगळ्यो गाडयो एका पावटीन सगळ्यो फॅरी बोटीचेर चडटात आनी मागीर जें कोण चुकता तांकां मागीर आनीक यें चाळीस मिनटां पाऊण वर अशें रावचें पडटा तूं खंयच्यान येता खंयचें सायडिंतल्यान हां हां हां मागीर कितल्यांक आयतारा येता न्ही तूं हां हय तें मात खरें हय तें मात खरें आयतारा येवंक नाका तर अशें केन्ना मदल्या दिसा सगळ्यांत बरें ज्या दिसा गाडयो कमी आसता त्यो हय ज् जाता शुक्रारा योवपाक मागीर ह्यें किदें म्हणटा तें हय मडगांवच्यान येता जाल्या गाडयेनूच आयल्यार बरें कित्याक पयशिल्ल्यान म्हणटकत त्या दिसा शुक्रारा म्हाका दिसाना ह्यें गाडयो चड आसता त्यो फॅरीबोटी खातीर थंय ऑफकोर्स ह्यें किदें आवडटा तुकां हय हय जाता ह्यें दिवारचें लागीं मांडवी नदयेंतलें सामकें फ्रॅश सामकें फ्रॅश सामकें नुस्तें करून दवरूंक दवरता बरें डन डन येवचें पयली भायर सरचें पयली फोन कर